हाँ हाल ही के वर्ष में पर्यटनों का बढ़ाव हुआ है जिससे लोगों कि काम एवम् बिजनेस बढ़ा है जिससे लोगों की आय दुगनी हो गई है एवम् लोगों की इनकम अच्छी हो गई और वह बहुत ख़ुश हैं और पर्यटकों के आने से यहाँ का सामान प्रसिद्ध हो रहा है और इससे सब लोग बहुत ख़ुश हैं